हाँ जान्हवी कैसी हो अब तबियत कैसी है तुम्हारी ठीक है रात को मैंने जो दवाई दी थी तुम्हें वो दवाई असर करी अच्छा कहाँ पर दर्द हो रहा था पेट में अच्छा तो मतलब तुम्हारी हेल्थ कंडीशन जो है वो सही नहीं है अभी भी ठीक है तुम्हारी हेल्थ कंडीशन के लिए मैं तुम्हें दो दवाईयाँ और दे देती हूँ जिसमें से एक मैं सिरप दे दूँगी उसे तुम्हें पानी के साथ लेना होगा गर्म पानी के साथ और एक मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ ठीक है ये दोनों चीज़ें तुम्हें दो दो टाइम लेनी है एक बार सुबह एक बार शाम को और खाने में जितना हो सके हल्का खाना है फ्रूट वगैरह जितना खा सकते हो फ्रूट खाओ और सुबह मैंने कहा था योगा करने के लिए तो योगा करने के लिए क्यों नहीं गये तुम बाकी पेशेंट के साथ अच्छा ठीक है वो तो ठीक है बाकी जो है एक बार ध्यान रखो अपना और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे एक बार बताना तुम ठीक है और अभी के लिए मैं दो दवाईयाँ जो तुम्हें बता रही हूँ वो ले लेना फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो एक बार मैं टीका लगा दूँगी या फिर मैं तुम्हें बोतल चढ़ा दूँगी है न कोशिश करो खुश रहने की और जैसे ही तुम्हारी हेल्थ कंडीशन सही होगी तुम्हे घर भी जाने का मौका मिल जाएगा हाँ मैं अभी दे देती हूँ तुम्हें अभी चाहो तो अभी लेलो नहीं तो थोड़ी देर बाद ले लेना कुछ खाया है तुमने बिल्कुल बिल्कुल गरम पानी के साथ ही लेनी है तुम्हें दवाई और कोई दिक्कत हो रही है कहीं और तो नहीं है दर्द हाँ वो तो अभी तुम्हें थोड़ा सा लगेगा क्योंकि हेल्थ कंडीशन ऐसी है न तुम्हारी अभी ठीक है मैं एक काम करती हूँ तुम्हें टीका लगा ही देती हूँ ठीक है तो उससे तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल घूम सकते हो घूम फिर के कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें जितना हो सकता है घूमो फिरो अपना खुश रहो जितना खुश रहोगे न उतना जल्दी तुम्हारी हेल्थ कंडीशन ठीक होगी है न लेकिन ज़्यादा टेंशन लोगे तो वोही तुम्हारी हेल्थ कंडीशन में प्रॉब्लम आएगी फिर फिर तुम जल्दी ठीक भी नहीं हो पाओगी और घर भी नहीं जा पाओगी हाँ हाँ बिल्कुल हेल्थ कंडीशन ठीक हो जाएगी तो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी ठीक है न ठीक है